जैसे भैंस पाली हूँ सो भैंस के पालना किया हूँ जैसे सुबह उठती हूँ पहले उसको गोबर हटाती हूँ भैंस के लगे से गोबर हटाती हूँ साफ करती हूँ फिर उसके बाद चारा उसके डालते हैं घास डालती हूँ भूसा डालती हूँ और दाना भी डालती हूँ उसको चलाती हूँ खिलाती हूँ तब उकरे बाद और और उसके बाद वो क्या कहते हैं दूध गारती हूँ गार के तो डेरी पे भेजती हूँ डेरी पे भेज के उसको बस उधर खिला पिला के उसको देखभाल करती हूँ रोज़गार मेरा है यही मैं करती हूँ और ओ और नहीं घूमने के जैसे भैंस के खिलाना पिलाना यही मेरा काम है सुबह उठती हूँ मैं यही मेरा काम करती हूँ बस और उसके पीछे लगी रहती हूँ सारा दिन फिर चराओ खिलाओ फिन बांधो उसको बान्ह उन्ह को खिलाओ पिलाओ खिला पिला के उसको और भी क्या कहते हैं उसको भूसा चारा करती हूँ चारा करके फिर पिला के उसको सुबह उसको दूध दुहती हूँ कि जैसे घूम टहल के उसके पीछे लगी रहती